हा मूंखे मौक़ो मिले त पेंटिंग खे पेशे जे रूप में अपनाइण चाहींदसि छो त अॼुकल्ह कला जी क़द्र हर जॻह ते आहे शहरनि में प्रदर्शनियूं थियूं लॻनि आर्ट प्रतियोगिताऊं थियूं थियनि जॻह जॻह जा कलाकार उते अची पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कंदा आहिनि उन्हनि खे ॾिसी मन में उमंग थींदो आहे ऐं प्रेरणा बी मिलंदी आहे सुठियूं संभावनाऊं आहिनि पेंटिंग पेशे में हिकु संकल्प या महान कलाकार पंहिंजी कला या पेंटिंग खे सुठे अघ ते विकिणंदा आहिनि पर अॼुकल्ह कला सामग्री महांॻी हुजण जे करे घणेई कलाकार अॻते वधण खां रहिजी था वञनि